دہلی کے اندر سبھی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں یہاں پر غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں مڈل کلاس لوگ بھی ہیں اس کے علاوہ جو امیر لوگ ہیں ان کو آسانی رہتی ہے کسی بھی موڈرن کلچر کو اپنانے میں یا کسی ٹکنالوجی کو لینے میں لیکن غریب اپنی جو روز مرہ کی زندگی ہے انہی کو پورا کرنے میں بزی رہتا ہے اور دوسری ریاستوں کے مقابلے میں دہلی کو اگر دیکھا جائے تو یہاں کے جو موڈرن لوگ ہیں اور دوسری ریاستوں کے موڈرن لوگ ہیں وہ ایک سمان ہیں اور اس کے علاوہ غریبوں کی زندگی وہ الگ ہو سکتی ہے کوئی اپنے بچوں کو پڑھانے پر زیادہ دھیان دے دیتا ہے کوئی اپنی روز مرہ کی زندگی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی اپنے بچوں کو کسی شوپ پر لگا دیتا ہے تو ان سب چیزوں میں ڈفرینسز ہوتے ہیں لیکن امیر لوگوں کا کیا ہے کہ ان کے بچے پڑھتے ہیں اور وہ جو موڈرن چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپناتے ہیں